جی میں نے آگ چولھا پر پکایا ہے کھانا پکایا ہے یہ گیس انڈکشن سے بہت مختلف ہوتا ہے گیس چولھے پر جب کھانا پکایا جاتا ہے تو اس سے دھواں اٹھتا ہے جس سے برتن کالے پڑ جاتے ہیں دیواریں کالے کالی پڑ جاتی ہیں اسی طریقے سے برتن پر بھی برتن خراب ہونے لگتے ہیں اس پر بھی کالے کالے دھبے پڑ جاتے ہیں اسی لیے گھر میں مائیں برتن پر مٹی لگایا کرتی ہیں مٹی لگانے کے بعد میں چولھے پر رکھتی ہیں اور اور لیکن لیکن چولھے سے جو کھانا پکتا ہے اس کا ذائقہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ تھوڑا سا سوندھا سوندھا ٹائپ کا لگتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں مطلب ایک الگ سی بو الگ سی خوشبو اس کے اندر سے آتی ہے بہت اچھا لگتا ہے لیکن وہیں اس کے برخلاف اس کے مدِ مقابل گیس انڈکشن اس سے نہ برتن سے کوئی نقصان ہوتا ہے نہ اس سے کسی طرح کی کوئی دھواں نکلتی ہے نہ ہی اس سے دیواریں خراب ہوتی ہیں نہ ہی اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں نہ ہی اس میں کسی طرح سے اور کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں بس اتنا فرق ہے کہ آگ لگنے کے لیے دقتیں ہوتی ہیں لیکن آگ لگنے کی جو دقت پریشانی ہے وہ تو وہ تو آگ چولھے پر بھی ہے لیکن لیکن گیس انڈکشن سے جو کھانا بنتا ہے وہ اتنا لذیذ نہیں ہوتا جتنا لذیذ آگ چولھے پر جب کھانا بنایا تھا وہ لو ہوتا ہے اور اس کا جو ما ذائقہ ہوتا ہے اس کا جو مزہ ہوتا ہے کھانے کا جو جو کھانا گیس چولھے پر بنایا جاتا ہے وہ مزہ وہ ذائقہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے اس کا ذائقہ اس کا مزہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے اس کو کھانے میں اچھا لگتا ہے جو جو آگ چولھے پر بناتا جاتا ہے لیکن جو گیس پر بنایا جاتا ہے گیس انڈکشن پر بنایا جاتا ہے اس میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں اس میں اس میں کھانے میں اچھا نہیں لگتا کھانے میں مزہ نہیں آتا کھانے کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے